बच्चों को हिन्दी भाषा सिखाना जरूरी है क्योंकि हिन्दी भाषा हमारी मातृभाषा है हमें बच्चों को अपनी मातृभाषा से सीखनी चाहिए अंग्रेजी तो वो सीख ही जाएँगे बड़े होकर हिन्दी नहीं सीख पाएँगे इसलिए हिन्दी सिखाना जरूरी है बच्चे आजकल बच्चों को पढ़ाई में भी ज़्यादा इंग्लिस में इंटरेस हो गया है वे हिन्दी भाषा में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को हिन्दी भाषा सिखाने सीखने के लिए इस्कूल से भी सीख सकते हैं और घर से भी सीख सकते हैं भाषा शिक्षण एक प्रक्रिया है अर्थात एक माध्यम है इसके अंतर्गत को किस प्रकार से पढ़ाना लिखाना सिखाना चाहिए और वह हिन्दी भाषा भी सीख सकते हैं जिससे बच्चों को हिन्दी भारतीय भाषा से मैं केवल हिन्दी को हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिससे राष्ट्र भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है एह समस्त भारत में आर्थिक धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है